हम अपने परिवार के लिए पूरी तरह से स्वस्थ व्यंजन बनाने की ही कोशिश करते हैं जिसमें दाल सब्ज़ी रोटी पाद प्रथम तौर से बनाए जाते हैं दालों का विशेष समावेश रहता है और मौसम के हिसाब से सब्ज़ियों का चयन करते हैं स्वस्थ हरे पत्ते वाली सब्ज़ियाँ ज़्यादातर बनाई जाती है कभी कोई तीज त्यौहार आता है तो पूरी सब्ज़ी भी बन जाती है दूध से खीर आदि भी बना लेते हैं और मौसम पर मौसम के हिसाब से भी भोजन में बदलाव किए जाते हैं जैसे आज कल सर्दियों के मौसम में हम लोग बाजरे की रोटी और हरे पत्ते वाली सब्ज़ियाँ खाना ज़्यादा पसंद करते हैं सलाद में मूली गाजर खीरा इत्यादि ज़्यादा पसंद करते हैं छोटे बच्चों को भी सलाद विशेष रूप से पसंद रहता है इस लिए उनके स्वास्थ्य को ध्यान रख कर भी विशेष भोजन की व्यवस्था करते हैं